आङो मा होनो माब्लाबा ओंख्रि आंनि माने लुगैनाय लुगैनानै माब्लाबा माने ओंख्रि सङो बा जायो ओमफ्राय ओंख्रि संब्ला माब्लाबा माबा मायबि खामानि मावनानै थाबनो बावगारहोना अरखौ खमायनानै दोनलांनो रोङाबा ओमफ्राय बिदिनो माखौबा मोनसे खामानि मावफ्लांहैनानै बावगारना थायो आरो ओमफ्राय उनाव थाबनो गोसोखांना नायफैबा खामना थायो ओमफ्राय माबालायो आङो दैखौ थाबनो लुना होयो आरो माने जा एसेबां एवनांगौमोन बेसेबां एवनो मोना आरो थाबनो दैखौ होनानै माबायो नङाबा जानो हानाय जायाना खामनाय मोनामो इसे माने दैखौ खामनो नागिरबाथाइ दैखौ होना होयो आरो होम्बानिया बांद्राय खामनो हाया ओमफ्राय आरो माब्लाबा संख्रि बाब्बा संख्रै बाब्बाथाइ ओंख्रिनि बिदैखौ जेसेबां दोन्नांगौ माने बेनि इसे बांद्राया दै गुदुं फुदुंनानै बे दै गुदुंखौहाय मैगं संबाय थानाय समावनो गोदौबाय थानाय समावनो होना होबाय होना होनानै आरो जि गोदौहोगोन गोदौ होनानै इसे रानहोगोन आरो ओमफ्राय जानो हानाय एसेबां खालामनानै दोनो आरो ओमफ्राय आरो माब्लाबा खारदै ओंख्रि संब्ला खारदै बांद्राय जायोना अब्ला मा बुङो संख्रिखौ हालदै बांद्राय जाबाथाइ संख्रिखौ नांगौनि इसे खमायनानै होयो ओमफ्राय मा होनो खाथियाव मा माबा खारदै संनाय ओंख्रिया जुदि थायो जेरै लाइ लाफा बेफोरखौ माने आरो इसे खादेरबावनानै बे रहायनाय थाइमावहाय होनानै फैयो आरो अब्लाना खारदैनि बाबनायनि बांनायाहाय इसे खमायो जानो हानाय खालामनानै होयो आरो नङाबा माब्लाबा नारजिजों सङो खारदैखौ बेखौ जों खारदैखौ माने गारनो हायाना बेनिखाय जानो हानाय माने सुबिदा खालामनानै जायो ओमफ्राय बिदि आरो खामनाय होन्नानै गारनो हाया खारदै गोबाब होननानैथ' गारनो हाया संख्रि गोबाब होन्नानै गारनो हाया माने ना बेदर संब्ला बिसोरफोरखौ गारनो बोरैबा माने संखांनायनि उनाव गारनो दुखु नाङोना माने गारनो बोरैबा नाङो आरो गोसोआ बिदि जानो हानाय खालामनानै सं संना जाफिनो ओमफ्राय ओंखामबाबो खामबाथाइ मोजां मोनाना ओमफ्राय बिनि थाखाय अरखौ फिसा होनानैहाय अरखियाव अदाबावहाय दोनो आरो ओमफ्राय माब्लाबा बिदिनो ओंखामफोराबो दै खम जानानै गोरा जायोबा आङो मा खालामो माने ओंखाम दोखौहाय बे अदाबनि अरखियाव दोनो अरखौ माने बांद्राय ब्लाव ब्लाव होला आरो अरखिखौ गुवार खालामनानै रेसायाव थागान सायाव संख्रि ओमफ्राय दै बिदि होनानैहाय दसे खोबहाबना दोनो आरो ओंखामखौ मानेहाय ओंखामा बरिया रुइनानै थायो आरो मोजां जाबाय ओमफ्राय जानो ओमफ्राय मामोन जोङो खामनाय बुस्थु होन्नानै गारनो बोरैबा नांखायो नालाय ओमफ्राय खामनाय बुस्थुफोरखौबो माने जोङो भाजा बानायबा जेरै मस्ला मस्लि होनानै बानायो बेफोर मस्ला मस्लिजों दुनदियाफोरखौ माने होनानै बांद्राय होनानै खामनायनि सेन्तखौ गैया खालामनानै मोदोमनाय खालामनानै जायो